ناسک ضلع میں بہت سے مختلف پیشے ہیں لیکن کچھ عام پیشے جیسے سافٹویئر انجینئر سیلس منیجر ڈاکٹر وکلا اساتذہ کاروباری مالکان ریٹیل ورکر سروس ورکر زراعت ورکر یہ پیشے ضلع کی معیشت سے کو بہت طریقوں سے مدد کرتے ہیں بشمول لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں ضلعوں میں ضلع میں کاروباری کاروباروں کی حمایت کرتے ہیں ضلع میں ٹیکس جمع کرتے ہیں ضلع میں معیاری زندگی کو بہتر بناتے ہیں ناسک ضلع کی طرز زندگی بھی ان پیشوں سے بہت متاثر ہوتی ہے مثال کے طور پر سافٹویئر انجینئر اور کاروباری مالکان ضلع میں بہت سے نئے منصوبوں کو لانے میں مدد کرتے ہیں سیلس منیجر اور ریٹیل ورکر ضلع میں بہت زیادہ انتخاب فراہم کرتے ہیں ڈاکٹرس اور وکلا ضلع میں بہترین صحت کی دیکھ بھال اور قانونی خدمات فراہم کرتے ہیں اساتذہ ضلع میں ایک تعلیم یافتہ آبادی کو پروان چڑھاتے ہیں اور زراعت ورکر ضلع کو کھانا فراہم کرتے ہیں مجموعی طور پر ناسک ضلع میں بہت سے مختلف پیشے ہیں جو ضلع کی معیشت اور طرز زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں